ہمارا دیس موجودہ زمانے میں بہت آگے آ چکا ہے وہ بھی ڈانس اور نرتیہ کے معاملے میں اس نرتیہ کو اپنا اپنا دیس اور اپنے اپنے ہر دیس میں ہوتا ہے لیکن ہمارے دیس میں ہر اسٹیٹ ہر ضلع ہر جگہ کا اپنا اپنا کلچر ہے جس میں ڈانس الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے بہار میں الگ ڈانس کیا جاتا ہے راجستھان میں گھومر ڈانس کیا جاتا ہے کیرل میں کتھاکلی اتر پردیش میں کتھاکلی کیا جاتا ہے اور کیرل میں کتھک کیا جاتا ہے اس طرح سے ہر جگہ اپنی اپنی الگ الگ ڈانس ہے اسی پرکار سے ڈانس ایک آرٹ فام کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور اس آرٹ فوم کو بڑے پردے پر درشایا بھی جاتا ہے جیسے ہمارے بالیووڈ اس اس کو درشانے کا کا م کر رہا ہے اور دکھانے کا کام کر رہا ہے لوگ اس کو آرٹ فوم کے روپ میں دیکھتے ہیں اور پریرت ہوتے ہیں اس کو ڈانس کرنے کا یہ اس کے لیے ڈانس بہت اس کے لیے ڈانسر سب آتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں اس ڈانس کو بہت لوگ دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں اور بہت آنندت ہوتے ہیں اور انٹرسٹڈ رہتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے اس ڈانس جیسے اس ڈانس مشہور مشہور ڈانسر بھی ہیں اس کے رتک روشن سلمان خان گووندا انہوں نے ڈانس کو بہت اونچے لیول پر لے گیا ہے اور اس ڈانس کو درشانے کا پورا کوشش کیا ہے